योगा सिखण लाइ इछुक कंहिं बि माण्हूअ खे असां इहा सलाह ॾींदासीं की योगा सिखण लाइ कोई न कोई क्लास जीअं जॉइंट कनि याने की क्लास में वञी करे सिखनि छो त उते अहिड़ा मास्तर हूंदा आहिनि या अहिड़ो कोई हूंदो आहे क्लास में जेको सेखारणु वारो जेको असांखे सही तरीक़े सां सेखारंदो की असांखे हथ कीअं करिणा आहिनि पेरु कीअं रखिणा आहिनि या कहिड़ो आसन जेको हूंदो आहे उहा पहिरियों कहिड़ो आसन करिणो आहे पोइ कहिड़ो आसन करिणो आहे ऐं असांजी जेकी इहा स्थिती हूंदी आहे उहा कीअं रखणु खपे कीअं सिदे नमूने रखणु खपे कीअं हलणु खपे छा करणु खपे योगा जो अभ्यास कीअं करणु खपे इहो सभु असांखे उते क्लास में सेखारियो वेंदो आहे स्थिती हूंदी आहे ऐं उहो जेको सेखारींदा आहिनि जेको स्किल्स हूंदियूं आहिनि जेको उन तरीक़ो हूंदो आहे सिखण जो उहा असांखे चङो फ़ाइदो ॾींदो आहे त असांखे जीअं उहा सिखण में असांजी रुचि वधे ऐं जीअं असां क्लास में वेंदासीं ऐं अदब सां सुठे नमूने सां सिखंदासीं ऐं सही तरीक़ो उन जो ॼाणींदासीं की कहिड़े तरीक़े सां असां सिखूं ऐं उन सां असांखे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो अगरि उहो बि असांखे ख़बर पए की हीउ आसन करण सां असांखे इहो फ़ाइदो थींदो आहे त असांखे उन खे सिखण लाइ वधीक रुचि जाॻंदी असां अञा सुठी तरीक़े सां तमामु सुठी तरीक़े सां सिखण लाइ असांखे सुठी तरीक़े सां सिखण लाइ प्रेरित थींदासीं असांखे उत्साह जाॻंदो ऐं असां उन जो रोज़ु रोज़ु रोज़ु अभ्यास करे सघंदासीं ऐं रोज़ु अभ्यास करण सां असांखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो इहो ॿुधी करे असांखे वधीक रुचि जाॻंदी की असां अञा कयूं अञा करे सघूं इन करे योगा जो इहो ई फ़ाइदो मिलंदो अगरि फ़ाइदो ख़बरु पइजी वञे त असांखे सिखण में अञा मज़ो ईंदो तमामु मज़ो ईंदो